जीअं त अजुकल्ह मोबाइल में मोबाइल जा इलाही सुख बि आहिनि त इलाही नेगिटीविटी बि आहिनि नुक़सानु बि आहिनि इलाही जीअं त अॼुकल्ह सभु कोई मोबाइल खणी ॿार हुजे या बच्चो हुजे वॾो हुजे सभु कोई मोबाइल बिना कंहिंजो कम नथो हले ॿार त सॼो ॾींहुं मोबाइल खणी वेठा नी न पढ़ाई में ध्यानु लॻनि थो ॿारनि जो न कंहिं शइ में लॻेनि थो स्कूल वञनि था स्कूल मां अचनि था मोबाइल खणण था ॿार त ठीकु असां वॾनि जो बि इहेई हाल आहे कमु कयूं था पंज मिंट लॻे थो मोबाइल ॾिसी वठूं सॼो ॾींहुं मोबाइल में ई असां लॻा पिया आहियूं घर जा कमकारि छॾे मोबाइल खणी वेठा आहियूं जेका ॻलति ॻाल्हि आहे असांखे कम सां गॾु पंहिंजो सभु कुझु करणु खपे लेकिन असां सॼो ॾींहुं मोबाइल खणी वेठा आहियूं असांखे निंॾ बि नथी मिले सॼो ॾींहुं ॿार बि राति राति ताईं मोबाइल खणी वेहनि था देरि सां उथनि था सुबुह जो सकूल लाइ देरि सां उथनि था उथी नथा पाइनि असांजा बि उहेई हाल लॻा पिया आहिनि असां मोबाइल ॾिसूं था असां सॼ ॾींहुं असांजो घर जा कम त रहिजी वञनि लॻे थो थोरी देरि मोबाइल खणू कंहिंजो मेसिज त न आयो आहे हर पंजे पंजे मिंट ते एतिरो कम नथा कयूं जेतिरो त मोबाइल खणंदा आहियूं सॼो ॾींहुं फोन में कॾहिं हिनसां ॻाल्हायूं कॾहिं हुनसां ॻाल्हायूं सॼो ॾींहुं मोबाइल में ई थो हली वञे असांजो फोन सॼो ॾींहुं फोन में ई थो हली वञे कंहिंजी फोन ईंदी त हुनसां ॻाल्हाइण वेही रहींदासीं कलाकु सॼो ॾींहुं मतिलबु मोबाइलनि में ई थो थी वञे असांजो इनजे चक्कर में न घोठ खे रोटी त ॾेई पायूं न घर जा कम त थिए पाइनि सॼो ॾींहुं स्टेटस कंहिं स्टेटस लॻायो कॾहिं मां लॻायो पंहिंजो ॾिसा की मुंहिंजो स्टेटस कंहिं ॾिठो मां ॿियनि जो ॾिसां बसि इहेई सॼो ॾींहुं मोबाइल जो लॻो पियो आहे